जेह्ड़ा जम्मू दा ट्रडिशनल आर्ट ऐंड क्राफ्ट ऐ ओब्हौत ही जैदा अच्छा ऐ एह्दे च आई जंदा नैचुरल डाईस आई जंदे हैंड स्पन आई जंदा हैंड क्रेब्ड बुड आई जंदा शाल्स बगैरा आई आ ते होर बी बड़ा कुछ जि'यां अस फर्निशिंग बगैरा च डिजाइन बगैरा करने होन्ने आं कुसै चीज दी अपनापन मतलब ऐड अ ट्रडिशनल लुक्क देने ताईं ओह्दे उप्पर आर्ट बगैरा करी ओड़ने होन्ने आं एह् होई गेआ फिर जि'यां नैचुरल डाईस आई गे नैचुरल डाईस उल्लै यूस होई जंदे जिल्लै फ कुसै ने अपने आर्टिफिशल कलर यूस नेईं करने होंदे नैचुरल कल्लर्स कन्नै चीजां बनानियां होंदियां कुसै फुल्ल दा कल्लर कुसै कुसै फुल्ल दा कल्लर लेई लेआ जां ते होर कुछ करी ओड़ेआ ते